मुड़न जे होइ छै तऽ सगरो न्यौता न्यौता देइ छै न्यौता देइ छै तऽअपन मनाबै छै अपन अपन परिवारके लोग आबै छै बहुत लोककेँ मंगाबै छै जते सर कुटुम्ब रहै छै दोस्त महीम सबके मङ्गेलक मुड़न भेल नौआ आयल गीत नाद भेल मुड़नमे गीतनाद होइ छै तकर बाद जाकऽ जे छै से अङ्गनामे सब दोस्त गौआँके बोलयलक गीत भेल गीत जब भए गेल तऽ पाँचटा पहिले गोसाईके गीत कहै छै तेकर बाद गारि देलक नौआके गारि देलक दीदीके गारि देलक नानीके गारि देलक आ ओ की कहै छै बौआके दीदी आयल ओकरो गारि देलक बौआके मौसी आयल ओकरो गारि देलक बौआके मामी आयल ओकरो गारि देलक ओकर माॅं आयल ओकरो गारि देलक सुहासिन सब गौआँ घरके गीत गारि जते रहल जे से आयल सामने सबके गारि देलक ताहिके बाद से जे छै से श्राद्धमे श्राद्धमे मरै छै तऽ ओकरा जे छै से की होइ छै बाँसेके एथी बनै छै की कहै छै फरकी ओकरा जलाबय छै चारि दिनके बाद जे छै से ओकरा चौठारी होइ छै ओकरा सेराय के मिझा के आ तकर बाद पञ्चमी भेल पञ्चमी भए कऽ छट्ठी भेल सतमी दिन सतनहान होइ छै ओहि दिनसँ पिण्ड पुजल जाइ छै पुरोहित पण्डित आयल पुजेलक सब दिन पुजाएल भऽ गेल तब जे छै से तब आएल तऽ कर्ता खयलक कर्ता खयलक तऽ अगाड़ियोके दय आयल पहले राखलक ओकरा लग दए आयल तकर बाद कर्ता शुरु करलक खाय लए तऽ ओकरा कर्ते ने खाइ छै बारह दिनके बाद जे छै से नौह केश होइ छै तेरह दिनके बाद श्राद्ध होइ छै ओकर बाद पिण्डदान होइ छै पन्द्रहमा दिन मास माछ होइ छै ओहिमे तऽ जेतना विध व्यवहारमे लोग बर वाभनके दक्षिणा दै छै जेकरा शक्ति साधन रहै छै से जगहो जमीन दै छै जेकरा नहि छै शक्ति साधन तऽ दू हजार चारि हजार टके दए कऽ ओकरा गलाके सुतके तोड़लक ओकरा माय बापके उद्धार करलक जेकरा देने रहै छै भगवान जमीन दू चारि कट्ठा जमीनो दान करि दै छै सात रङ्गके अन्न दान करै छै पिण्डदान करै छै जेकरा जते भेल तते शक्ति रहल तऽ गाइयो देलक साढ़ दागलक जेकरा नहि छै से अपन जहिना तहिना से कऽ लेलक काम निकालि लेलक अपन पूजा पाठ करा लेलक वभनाके जे दान दक्षिणा भेल से दए देलक तकर बाद बिआह शादी बिआह शादीमे जे दिन बाराती आयल ओ दिन हल्दी लागै छै हल्दी लगाकऽ बाराती आयल तऽ मेहदी लागै छै मेहदी लगाकऽ शादी होइ छै शादी भए कऽ दुल्हन घर जाइ छै आओर आर की होइ छै माय बापके जे करम कर्तव्य छै बाल बच्चा जन्माबै छै पोषै पालै छै ओकर बिआह दुरागमन तऽ करबे करै छै आइकाल्हिके जमानामे तऽ एगो बेटी पर पाँच लाख टका खर्चा होइ छै लेकिन करतै की भगवान जेकरा चाइरोगो बेटी देने छै वएह विपत्ति छै एगो बेटी देने छै वएह विपत्ति छै चारि वालाके चारि बेर करय पड़ै छै एगो वालाके एक बेरमे करय पड़ै छै लेकिन ओहो करय पड़ै छै तऽ खर्चा ओतने होइ छै खर्चा बेगर खर्चाके आइकाइल नगद लए लै छै दू चारि लाख कहलक पाँच लाख टका चाही तोड़ैत की कहै छै नहि छी गरीब छी एतने देब दान दक्षिणामे एक लाख डेढ़ लाख टका लए लियऽ एगो गाड़ी लए लियऽ ओहसे नहि भेल तऽ ककरो ओहो नहि देलक भेल